महानुभाव हरि ओम मां हिक लंबे सफ़र ते वञा थी और घर सां निकिरण महिल जल्दी जल्दी में मां पंहिंजो मोबाइल चार्ज करण भुली वयी आहियां हाणे मां ट्रेन में वेठी आहियां जाथों मां रिचार्ज करण मुंहिंजे लाइ हाणे संभवु कोन्हे त मां तव्हांजो मोबाइल ऐप जो इस्तेमालु कयां थी जंहिंजो मां नालो खूब ॿुधो आहे लेकिन अॼ मां इस्तेमाल पहिरीं बार कयां थी त मां तव्हांसां गुज़ारिश कयां थी की मुंहिंजे फ़ोन में पंज सै रुपए जो रिचार्ज करे रखो जीअं मुंहिंजो सफ़र आराम सां थी वञे और मूंखे काई दिक़तु न थिए त मुंहिंजी गुज़ारिश आहे तव्हांसां की जल्दी सां जल्दी मुंहिंजो इहो पंज सौ रुपए जो रिचार्ज करे रखो प्लीज़ धन्यवादु